हँ मुजफ्फरपुर जिलासँ बजै छी हमसभ तऽ हाथेसँ सभ सिबै छियै शर्ट पैन्ट बच्चासभके सूट सलवार सिबै छियै हमसभ तऽ साड़ी साया ब्लाउजसभ सियै पहिरै छियै आओर सिबै छियै आर बच्चासभ सूट सलवारसभ पहिरै छै आ मर्दसभ तऽ उएह शर्ट पैन्ट पहिरै छथिन आ हमरासभके तऽ इएह हमरासभके नीक लगैए मिथिलामे जे पहिरयमे नीक लगैए हमसभ तऽ रेडिमेड हमसभ नहि पहिरै छियै उएह शर्ट पैन्ट कुर्ता पैजामासँ हमसभ मर्दसभ पहिरै छथिन हमसभ तऽ साया ब्लाउज पहिरै छियै आ मर्द बच्चासभ तऽ सूट सलवार पहिरै छथिन आओर उएहसभ करै छथिन स्वीटर बु बुनैत छियै पहिरबै छियै उएहसभ कऽ कऽ हमरासभके भऽ गेलै हमसभ